जोङो हिन्जाव माहारिनि खामानिया संनाय जानाय थानाय गासैबो जोंनि आइजोफोरनि खामानि ओंखाम ओख्रि संनायाव अबे अबेखौ रिदि लानांगौ अबे अबेखौ रिदि मावनांगौ आगोलाव संनायनि सिगां बे गासैबो जोंनि मावनाय माबाफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां जोंनि मा मा नांगौ बानलु संख्रि थाव मस्ला मस्लि बेफोर गासैखौबो रिदि खालामनानै जोङो मा मा संंनांगौ मा मा मावनांगौ बेखौ जों रिदि खालामना लानो नांगौ गोनां जायो जोङो आगोलाव ओंख्रि संनायनि सिगां बानलु संख्रि रिदि खालामबाय आरो मैगं सायबाय ना संबा ना सायबाय बेदरबा बेदरखौ गोदाबाय संबाय आमफ्रायो जोङो फारसेनिफ्राय मस्ला मस्लि रिदि खालायनानै आरामसे सारायाव संनोसै थाव सेरनोसै मस्ला होनोसै हालदै संख्रि गासैखौबो होनानै गोथाव संनोसै जोंहा आमफ्रायो गोथाव गोथाव संनानै जानोसै दाउजों सबायजों गोथाव जाथारनोसै अनलाजों अमा गोरानजों गोथाव गाथाव जाथारनोसै आमफ्रायो थाराय मैगं हाग्रानि दिंखिया मैगं लाफा सायख' मेरला मैगंखौ नागिरनानै गोथाव संनानै जाथारो जोंहा आरोबाव थालिर फस्लाजों दाउजों अनलाजों गोथाव संनानै जाथारनोसै जा गोथाव गाथावथार मैगंफ्रा हाग्रानि मैगङाथ' मेरला दङ नागिरनानै जायोबा दाउ फेन्दानो जि आजोनाय मैगं सिब्रु मैगं मेरला दङ मैगङा बेफोरखौ जों नागिरनानै जायोबा भिटामिन भिटामिन भिटामिन दंथारो मैगंफ्रा आमफ्रायो जोङो न'नि मावनायखौ जायो आलु कफि बायगन पुल कफि बान्दा कफि अल कफि आलु न'नि मावनाय मैगंखौ जायो आरो हाग्रायाव लायोबाबो मेरला मैगं बेफोरखौ जों गासैखौबो नागिरनानै गोथाव गोथाव संना जानो हायो आमफ्रायो जोङो जायो न'आवनि मैगंखौ दाउजों सबायजों अमा गोरानजों अनलाजों गोथाव गोथाव संनानै जाथारो जोङो आमफ्रायो दङ मेरला मा मा होनो सोरजिना सोरजिना फिथाइ बेखौबो दालिजों जायो आमफ्रायो माबामाबि दंबावोलै मैगङा मेरला दंथारो बुंजोबनो हाला मेरला दंमोन दायो दालिजों सोरजिना फिथाइजों ना गोरानजों जहल संनानै जानोसै जोंहा आमफ्रायो मा होनो मा हानोमोनलाय बाउलाय लांबायसो बयलार बेदरजों थमेट'जों बेखौ संनानै जानोसै जोंहा दायो आङो संनो रिदि जाबाय नारजि सोरजिना फिथाइजों दालिजों ना गोरान बेखौ संनोसै संनानै गोथाव जानोसै जोंहा